हैलो गुड मार्निंग में डोगरी डोगरी दा प्रोफैसर बोल्ला ना ते जेह्ड़ी में असाईनमेंट भेजी तुसें कीऽ निं दित्ती ओह् केह् चक्कर ऐ केह् रीज़न ऐ

अच्छा अच्छा आं अच्छा कोई निं

ओह् कोई चक्कर निं कोई निं में करागा गल्ल प्रिंसीपल सर नै आखगा उनेंईं कि डेट एक्सटैंड करो अग्गें ई तुस ते एह् बाकी ओह्दी कोई टैंशन निं लैनी बाकी सेह्त सूहत ठीक ऐ हून कोई ना में करागा लर्न थोह्ड़ा थोह्ड़ा पढ़ाई पढ़ूई र जेह्का सलेबस रेही दा ओह्बी कराई ओड़गा आं अं'ऊ करांदा रौंहदा उसी

कोई निं क्लास रूम नम्बर बारां च गै लगदी क्लास लगदी आं बस उत्थें गै औना ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ